म्हजो आवडीचो रुतू म्हणल्यार हिवाळो हिवाळो म्हाका खूब आवडटा तो थंड थंड शें वातावरण आनीक भायर सल्ल्यार बरी पानां पडटा थंड सो वारो येता बरें दिसता जिवाक बाकीचें रुतू पळोवपा गेल्यार पावसाळो खुंयी तुमीं केन्ना भायर सरता आल्यार वातावरण पळोवचें पडटा की कशें आसा किदें आसा आनीक गर्म्या तर भायर सरपाचे ना खंयीच भायर सल्ल्यार केन्ना काळ घरा पावन खंयी फेना मुळा पडल्यार पुरो जाता पण हिवाळ्यांत तशे ना तुमी केन्नाय भायर सरू शकतात आनी जाय तशे तुमकां फॅशनय करू मेळटा जाय तशी जॅकेट घालूंक मेळटा आनीक बरे तरेन तुमकां स्वताक कवर करून वचूंक मेळटा आनी हिवाळ्या टायमार न्हिदूय बरी लागता बरी थंड थंडीक कामळीन घुसून गरम गरमशें तुमकां न्हीद बरी लागता आनी सकाळी उटपा मातशें त्रास जाता पूण बरें दिसता त्या टायमार तुमी जेन्ना बेगीन उडटा बरे भायर पयल्यार थंडशें उरता आनीक त्या टायमाक पूण ह्यें बी कळटा की डिसेंबर लागी पावला नाताळ येवपाचो आसा आनी एकदम उमेदीचें अशें वातावरण आसता आसत सगल्याक